ड्राइवरके जे बात कहे छी अहाँ सब तऽ हमरा सबके कोनो कोनो मीटिंग होइए प्रखण्डेमे भेल चाहे जिलामे भेल चाहे पटना भेल फोन कयली तऽ बेचारा अबैए बहुत रिस्पेक्ट करैए ओइमे कहीं कोइ दिक्कत नहि है आओर हमरा सबके जे जाइके पड़तै पटना तऽ चारि चक्का मङ्गबबै छी हँ पाँच सात आदमी बैठि गेली हा मतलब इतना अच्छासँ उ गाड़ी ले जाइ है इतना अच्छासँ मतलब जे पूछू मत जरा सा भी भीड़ देखतै तऽ पहिले ही रोकि देतै हँ तऽ तऽ कोइ तरहके दिक्कत नहि है एकदम टाइम बाय टाइम पहुँचा दैए हमरा सबके ओइमे कहीं कोइ दिक्कत नहि होइए